گڈ مارننگ سر جی میں آپ لیپ ٹاپ صحیح کرتے ہیں سر جی میں سر چھ مہینہ پہلے ایچ پی کمپنی کا ایک لیپ ٹاپ لیا تھا وہ زیادہ ہینگ کر رہا ہے وہ صحیح ہو پائے گا جی ہینگ کر رہا ہے اچھا سر تو اس میں آپ کتنا اس میں خرچہ ورچہ آئے گا سر اچھا سر تب اس کو دیکھ کے دیکھ لیجیے جی جی لائے ہیں جی لیجیے سر جی جی بالکل جی جی جی اچھا

اچھا تو کتنا پڑے گا خرچہ سر اس میں پڑے گا جی جی دیکھ لیجیے اچھا اچھا جی جو سامان لگے گا اس کی گارنٹی رہے گی نا سر اچھا

پھر تو ہینگ نہیں کرے گا دوبارہ اچھا اس کو جی اسی کو زیادہ ہینگ کر رہا تھا یہ ابھی لیا ہوں نیا ابھی لیا تھا اچھا تو اس میں ٹوٹل کتنا خرچہ آئے گا ہاں تب اس کو صحیح کر دیجیے پانچ ہی ہزار نا ہے

کب تک دے دیں گے کتنے بجے تک کل آئیں

جی جی جی دھنیہ واد جی شکریہ